صبح صبح ہاکی کھیلنے سے بدن کی ورزش اور تھکان سب دور ہوتا ہے کبڈی کھیلنے سے سارا نس کلیئر ہوتا ہے بدن پھٹ رہتا ہے میچ کھیلنے سے دماغ اور صحت سب تندرست رہتا ہے اور ہمارے محلے کے بچے میچ کھیلنے میں سب سے آگے رہتا ہے بوڑھے فٹبال کھیلنے میں مست رہتے ہیں مشین کی بی بی اور بی پی اور ہاڈ دونوں تندرست رہتا ہے اور ہم لوگ ہاکی بھی خوب کھیلتے ہیں اور محلے کے جتنے بھی آدمی ہیں صبح شام دو دو گھنٹے بڑھیا سے سروس کرتے ہیں بدن فٹ رہتا ہے اور کھیلنے سے صحت بھی ایک دم مست کبڈی کھیلنے سے پورے بدن کی تندرستی ایک دم ٹکاٹک رہتا ہے کرکٹ کھیلنے اور ہاکی کھیلنے سے بدن فٹ